جب ہم اپنی تحریر کو لکھنے کو سوچتے ہیں تو اس کے پیچھے نہ ہمارے پاس کوئی تکنیک ہے نہ حکمت عملی ہے بلکہ ہمیں فطرت اس بات کو مہمیز کرتا ہے کہ ہم اس پر ایک بہترین مضمون یا اپنی تحریر تخلیق کر سکتے ہیں کیونکہ فطرت کی ایک ایسی آواز ہے جسے انسان بہترین الفاظ اور بہترین سانچے میں ڈھال سکتا ہے